असांजे थाणा ज़िले में जाम सुठियूं हॉस्पिटलूं आहिनि जीअं त सेंट्र हॉस्पिटल सिवील हॉस्पिटल छत्रपति शिवाजी केडीएम अहिड़ी ॿियूं घणेई हॉस्पिटलूं आहिनि जिथे सुठी केयर थींदी आहे सुठो इलाज़ थींदो आहे हिन करे असांखे थाणा में सरकार ॾाढा फैसिलिटीज़ मेडिकल जी बि ॾिनियूं अथई सभु मेडिकल वारा बि चोवीह कलाक असांखे सर्विस ॾींदा आहिनि जिथे चोवीह कलाक असांखे दवाऊं मिली सघंदियूं आहिनि अहिड़ा ॿिया बि शिविर लॻाईंदा आहिनि जिथे फ़्रीअ में इलाजु थींदो आहे सॼी बॉडी केयर जो